भारत की जलवायु विभिन्न प्रकार की होती है और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग होती है अगर हम बात करें कि भारत की जलवायु एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के लिए कैसे भिन्न है तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक है जैसे स्थान है जल है मानसून है हवाएँ हैं इन कारणों से हर जगह की ये चीज़ें अलग अलग होती हैं इन कारणों से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जलवायु होती है